हाँ नमस्कार भैया नमस्कार हाँ हाँ किशन बोल रहा हूँ सुना है भैया

हो जाएगा हो जाएगा कै कमरा है अच्छा कौनसी लाइट लगेगा

हाँ हाँ अच्छा अच्छा ऑफिस है क्या अच्छा तो दो वर्कर भेज दें हो जाएगा हाँ

हाँ अच्छा तो तो एल ई डी में लगा दें कि उसमें जो वह होता है ट्यूब लाइट हाँ हाँ एल ई डी वाला जो प्रकाश होता है वो एल ई डी वाला प्रकाश होता है वो फैलता नहीं फ़ैल फैलता है जो ट्यूब लाइट होता है उसका एक जगह रहता है रोशनी तो जैसे आफिस वाफिस में बैठते हैं तो उसमें लाइट वाइट का जिसके

तो क्या रेट देंगे क्या नहीं बताए नहीं क्या रेट देंगे यह स्क्वायर फीट में होता है एक सौ बीस रुपया स्क्वायर फीट कौन सा तार पड़ेगा कौन नहीं पड़ेगा अल्युमिनियम का डाल दें कापर का डाल दें कापर का आपको ठीक पड़ेगा हरदम टिकाऊ हिन रहता है गर्मी जैसे लोड वोड बढ़ता है हीटर जलाएँ या वह वाशिंग मशाईन वाशिंग मशीन चलाएँ या फ्रिज फ्रीजर चलाएँ उससे लोड क्षमता बढ़ जाता है उसको सहन सहने के लिए

हाँ ठीक बनवाते हैं ठीक है नमस्कार